हेलौ

दङ न'आवनो

अबेयाव

औ औ बहा थांनोमोनो औ औ थांनायाथ' थांजागौमोनलै नाथाय थाखा फैसानिबो खोथा थायो ब्रा बेसे नोंनायाथ' नोंगौ माब्ला थांनोफालाय

औ औ औ औ जायो थांजागोन दे जेबो नोङा ओमफाय साबैसे जागोनफालाय औ बा बा नङा बाइक लालायजोबदो नामा गासैबो बाइक दंलायजोबखायो औ औ औ औ आजादिसिन जायो ना साबसिन जायो औ औ औ ओं ओं औ औ औ औ औ औ होमबा नोंनाव साबासो दं ना होमबा आंबो आं आंबो सानैसो लिंलांदेरफानोसै नामा आराम गाखो थारसै औ औ औ बाइक गोनांखौ लिंसै आङो ऐ सासे आलिगुरिनि सासे ओमफ्राय जों लागोनि सानै आंजो साथाम जाबाय साब्रै साब्रैबानो जासिगोन होमबानो ग्रोब जाहैसिगोन नङा ओमबा औ औ औ औ बेखौबो नायलाबोजोबखानोसै औ औ औ औ दे दे दे ओं दे